देखू हमर गामक लोक सब जे छै गलामे खराश ठीक करै लेल सबसँ लोकप्रिय जे घरेलु उपाय अपनाबै छै घरेलु उपाय ही अपनाबै छै आब गामके लोकसब जे छै अखनो हमर पापा सब हमर दादा जी सब जे छथि ओहनी सब गामक घरेलु उपाय पर ही जादातर ध्यान दै छथि आब ढेर भए गेल सीरियस गंभीर मामला भए गेला पर आबए पड़ैत छथि एलोपैथीक दबाइ लए लेल लए लेल लेकिन अखनो जे छै हमर पापा दादा सब अगर गलामे खराश सर्दी खाँसी भए जाए भए जाएत अछि तऽ सबसँ घरेलु उपाएके रूपमे काढा यूज करैत अछि करैत अछि तुलस के काढा सिंघारके पत्ता पीसके पीबैत अछि दूध हल्दी गरम दूधमे हल्दी मिलाएके घी गायके शुद्ध घी मिलाएके पीबैत अछि एकरासँ की हइ छै गलाके खराश मरि जाएत अछि आ ठीक भए जाएत अछि